دہلی کے بہت سارے سماجی اور ثقافتی روایات ہیں جن کی ایک طویل تاریخ ہے اور آج جو آج بھی رائج ہیں اگر ہم رسم و رسم و رواج کو دیکھیں تو اس میں سے ایک مکر سنکرانتی ہے جو جس کے موقع پر یہاں کے دہلی کے لوگ بہت زیادہ پتنگ اڑاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اسی طرح انڈپنڈنس ڈے کے موقع پر لال قلعہ پہ پرائم منسٹر ایک اسپیچ دیتے ہیں اور چھبیس جنوری کے دن یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنے اپنے ویپن اور اسلحے کو اس کا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں اور اسی طرح شیو راتری بھی ہے اچھی خاصی اچھی لمبی ایک فہرست ہے جو دہلی میں ابھی تک رائج ہے رسم و رواج کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے